भारती भारतीय सिनेमांत भारताचें एक सांस्कृतीक दर्शन आमकां पयलीं पळोवपाक मेळटालें भारतीय संस्कृती ही एक सगळ्यांत सुंदर आनी श्रीमंतशी संस्कृती आशिल्ली जगांतली संस्कृती आसा आनी हे सिनेमातल्यान आमकां सगळ्या सिनेमातल्यान आमकां तें पळोवपाक मेळटालें आनी तितूतले जे संगीत आशिल्लें ते संगीत सुद्दा इतलें मदूर समदूर आशिल्लें की तें आयकुपाक कानाक सुद्दा बरें दिसतालें तेंचे चारूच तांजा आसत पुणून तेंचें कंपोजिशन जें आशिल्लें तें सुद्दा एकदम बरें आसतालें आनी तातूंत भारतीय संस्कृतीचे म्हणजे भारतीय जिवनमान कशें आसचें जिवनमान कशें आसताले हाचें दर्शन आमकां भारतीय सिनेमान पळोवपाक मेळटालें म्हाजो सगळे आतां आवडटो असो जरका सिनेमांतलो नट जर कोण जर म्हणत जाल्यार तो आशिल्लो दिलीप कुमार आनी दुसरो राजकुमार तेंची खूब्ब पिक्चरां हांवें पळयलीं आमच्या टायमार ती जरी ब्लॅक एड व्हायट जरी आसली जाल्यार ती पळोवपाक सुद्दा त्या टायमाचेर खूब मजा येताली तशी मजा आतां आमकां पळोपाक मेळना आतां सगळोच धागड धिंगा आनीक संस्कृतीचें हरण जाल्ले सारकें आमकां आतांच्या मुवीनी पळोवपाक मेळटा म्हाका तशीं पयलींची खूब्ब सोंगां आवडटात आनी ती लावन हांव केन्ना केन्नाय म्हाजें मन विज विर्जण करतात अशें एक म्हाकाय जें एक सोंग गीत जे सिनेमातलें जे आवडलेलें तें म्हणजे नया दौवर ह्या सिनेमातलें दिलीप कुमार आनी नरगीज ह्या दोगांनी ह्या सिनेमांत काम केल्लें जब जब उडी जुलफे तेरी कवार युं का दिल मछले हे पद आयकून तर हांव अक्षरशा पिसो जातालो त्या टायमाचेर आनी आजून सुद्दा जर केन्नाय जर मनाक जर आयलें जाल्यार हें हांव मुद्दम सोंग यू ट्यूबाचेर पळयतां म्हजो सगळ्यांत आवडटो गायक म्हणजे मुकेश मुकेश वाशिल्लो तेागेली खूब्ब गीतां तर सारके अशें काळजाक सारके काळी सारकें हालून सोडटाली इतली तेजी ती तेजो तो आवाज मुकेशाचो हो परतून परोरतून आयकन दिसता आनी ताका त्या टायमाचेर तेगेले जे संगीतकार जे मेळ्ळें जावं जे गीतकार मेळ्ळे जावं तेगेले जे वांगडी जे आशिल्ले ते सुद्दा एकदम बरें आशिल्लें त्या खातीरूच मुकेश एक बरो गतकार गावपी गायक म्हणून म्हाका तेजी खूब्ब तो म्हाका खूब आवडटा